जि'यां अस अपने घर गार्डन लाए दा पैह्ले साढ़ै गार्डन डैडी लांदे होंदे हे हुन अस लाने होने सब्जियां लाने होने केईं केईं तरह दियां सब्जियां लाने होने जि'यां कचालू लाए दे कचालू लाने होने जिसलै फ्ही गोबी लाए दा होंदा असैं पालक लाए दा होंदा धनिया लाए दा होंदा अपने गार्डन च फ्ही थोम लाना प्याज लाना अदरक लाए दा होंदा हल्दी लाए दी होंदी हलदड़ आखदे जिसी हलदड़ लाए दी होंदी फ्ही असैं बड़ियां सब्जियां लाए दि'यां होंदियां फ्ही निक्की निक्की सब्जी होंदी जिसलै फ्ही रोज पानी दिन्ने होने उस्सी अस रोज पानी दिन्ने होने सवेरै सवेरै दो टैम पानी देना उस्सी सवेरै बी देना ते शाम्मी वि देना दो टैम पानी दिन्ने होने अस उस्सी शैल ताजा पानी फ्रैश पानी दिन्ने होने गंदा पानी नेईं सुटने होने शैल टमाटर लाने होने अस फ्ही निक्के निक्की सब्जी होंदी जिसलै निक्की निक्की सब्जी होंदी रोज पानी दिन्ने उस्सी फ्ही गोड्डी करने होने उ'दे च अस गोड्डी करने होने फ्ही अस उस्सी जिल्लै नि गोड्डी गुड्डी करी करियै थोह्ड़ी बड्डी बड्डी सब्जी होंदी सब्जी लगदी जिसलै फ्ही अस सब्जी लगदी जिसलै सब्जी पैदा होंदी जिसलै अस खुंडने होने उस्सी फिर खुंडियै सारें बंडने होने रिश्तेदारें बंडने होने स कुतै कुतै भेजने होने सब्जी फ्ही अस हट्टिया दिन्ने होने दुकान पर बेचने होने सब्जी फ्ही असें पैसे थोंदे उस पैसे कन्नै अस अपना घर चलाने होने सब्जियें आह्ले पैसे कन्नै जि'यां कि असैं गोभी बेचेआ उदे पैसे असें थोंदे जिसलै अस बड़ी चीजां खरीदने होने अपने आस्तै जि'यां बैड खरीदी लेआ हैं सब्जी बेची बेचियै फ्ही असैं अलमारी खरीदी सब्जी बेची बेचियै सब्जी बेची बेचियै अस साढ़े बच्चें दा गुजारा होंदा असैं बड्डे बड्डे स्कूल बच्चे पाए दे बड्डे बड्डे स्कूल बच्चे पाए दे उ'नें अस उं'दी फीस दिन्ने होने उऐ सब्जी बेची बेचियै फीस दिन्ने होने फ्ही असैं गन्ना लाए दा अपने गार्डन च गन्ना लाए दा गन्ने असैं रोज किन्नियां गोड्डियां देना पोंदियां गन्ने गोड्डी करी करी करी करी करी करियै गुन गन्ना दिन्ने होने अस गन्ना बेचने होने अस रौ आह्ले गन्ना लैंदे साढ़े कोला ते गन्ना लेई लुइयै ओ रौ बेचदे गन्नें लैंदे जिल्लै साढ़े कोला असें पैसे दिंदे फ्ही ओह्दे पैसे अस बड़ी चीजें पर लाने होने अपने आस्तै कदे किश बनाई लैने होने कदैं सुन्ने दियां चूड़ियां बनाने होने घरे फनीचर बनाई लैने होने किश किश बनाई लैने होने फ्ही साढ़े इत्थैं साढ़े गार्डन च अम्बे दा बूह्टा बी ऐ इक अम्बे दा चार पाने होने अस चार पाई पाइयै सारें दिन्ने होने अम्ब चूपने होन्ने इन्ने ओ करने होने अम्ब चूप्पी बी लैने होने चार पाई लैने होने सारें दिन्ने होने फ्ही अमलां चार पाने होने अस अमलां चार पाने होने अमलां मरब्बा पाने होने इय्यां ओह् करी लैन्ने होन्ने अस जिल्लै गार्डन च और बी बड़ी सब्जियां लादियां असैं जि'यां फुल्ल गोभी लाने होने बंद गोभी लान्ने होन्ने भट्ठे लान्ने होन्ने भिंडियां लान्ने होन्ने हुन साढ़ै इक बूह्टा उ'दे उप्पर असैं कंदूरियें दी बेल लाए दी इन्नियां कंदूरियां लगदियां उ'दे उप्पर इन्नियां कंदूरियां लगदियां न कि सारें दिन्ने होन्ने अस कदैं कुसे भेजा ने कंदूरियां कदैं दीदियें भेजने होन्ने कदैं ओह्की दीदी ही भेजने कदैं ओह्की दीदी ही भेजने सारें भेजने होने कंदुरियां वि भेजने होने सब्जियां पाई पाइयै लफाफे च उसलै भरी भरियै गड्डी हत्थ भेजने होने अस ते गड्डी हत्थ भेजने होने जिसलै ते सारे सब्जियां बनाई बनाइयै खंदे आखदे भाई बड़ी सोआद सब्जियां थोआड़े गार्डन दियां बड़ियां सोआद सब्जियां थोआड़े गार्डन दियां जि'यां और गार्डन च लाए दा होंदा असैं आमले दे बूह्टे बी लग्गे दे साढ़े गार्डन च आमले आमले अस चार पाई लैन्ने होन्ने उ'दे चा फ्ही अस सारे जने किट्ठे होने होने जिसलै ते फ्ही गार्डन च बैठियै अम्ब चूसने होने पूरी पूरी धैड़ी उत्थै बैठे रोह्ने होने बूह्टें दी शावां थल्लै गार्डन च उत्थै बेहियै गप्पां शप्पां लाने होने गार्डन च गै जिल्लै शाम पौंदी फ्ही घरे औने होने अस घरे आई उइयै जिसलै ते फ्ही घर आइयै कम्म शम करने ते फ्ही जिसलै सवेरा होंदा फ्ही चली पौने होने गार्डन च कम्म करने के जेह्की निक्की निक्की सब्जी होंदी उस्सी चुगने होने जियां जि'यां टमाटर पक्किये गार्डन च समझो हुन टमाटर कच्च जेह्ड़े पक्के पक्के होंदे ओह् चुनी लैने कच्चे कच्चे रैह्न देने जेह्के पक्के पक्के होंदे ओ चुनी चुनियै क्रेट भरदे जाना उं'दे क्रेटें विच पांदे जाना फ्ही ओ सब्जी जाइयै उत्थैं देनी हट्टिया हट्टिया देनी उ'नै बेचना उस्सी पैसे लैने उं'दे कोला फ्ही पैसां उं'दे पैसें दा राशन पाने होने अंदर अस अपने जि'यां चौल होइये दालीं होइयां अन अंदर सारा समान पाने होने उं'दा गै फ्ही अस गार्डन च केई तरह दि'यां चीजां पैदा करने होने अस जि'यां भिंडियां लाने होने पैह्ले भिंडी दा निक्का हारा बूह्टा होंदा ऐ फ्ही उस्सी पानी देना सवेरै शाम्मी भिंडी दे बूह्टे ही पानी दिंदे रोह्ना दिंदे रोह्ना उना उं'दे बूह्टे पानी फ्ही उस्सी अस पानी देई दुइयै जिसलै बूह्टा थोह्ड़ा बड्डा होंदा उस्सी फुल्ल पौंदे फुल्ल पे जिसलै ते फ्ही निक्की निक्की भिंडियां लग्गना स्टार्ट होइंदियां भिंडी लग्गी जिसलै समझो फ्ही चार पंज दिन होई जान भिंडी लग्गै ते बड़ी शैल होइंदियां भिंडियां फ्ही उ'ने खुंडने अस उस्सी खुंडी खांडियै जिसलै ते लफाफे पाने होने अस लफाफे पाइयै अस हट्टी लेइने होने हट्टिया बेची बुचियै आने होने जिसलै ते बेची बुचियै आए जिसलै ते फ्ही बच्चें बड़ियां प्यारियां होंदियां भिंडियां बच्चें अपने भिंडियां बनाई दिन्ने होने अस भिंडियां खंदे बच्चे भिंडियां खंद खाई खुइयै बच्चे जिसलै स्कूल जन्दे भिंडियां लेइयै अपने टिफन च फ्ही आखदे मम्मा तुसैं भिंडियां अपने गार्डन दियां बड़ियां सोआद भिंडियां साढ़ियां